हा हरिओम हा हा चओ दा मुंहिंजी दुकानु अमीनाबाद में अमीनाबाद में आहे होलसेल मार्केट रेडीमेड बि आहे रेडीमेड बि आहिनि ऐं कपिड़ो बि आहे मतिलबु सभु तरह जो आहे चादरां बि आहिनि टॉविल बि आहिनि हर तरह

हा मिलीअ हा मिली वेंदा कपिड़ो बि मिली वेंदो ऐं हा पैंट आहिनि सूती बि आहिनि ऐं प पैकेज ठहियल ईंदा आहिनि जीअं पैंट्स जा कपिड़े जा गिफ़्ट पैक वारा उहे बि आहिनि इअं थान बि आहिनि तव्हांखे जेको खपे तव्हां वठी सघंदा आहियो हा त हिन में ले लेडीस सूट ओ जेन्स त अछा रियान बि ईंदो आहे अॼु कल्ह चिकन जी बि कलर थी अचनि शर्टूं हा उहे बि मिली वेंदियूं आहिनि त तव्हांखे जंहिं नमूने जी खपे ओड़े नमूने जी मिली वेंदी घणनि सेट बि आहे अगरि तव्हांखे लेडीस जूं बि खपनि हा तव्हांखे मिली वेंदा तव्हां थान में चवंदव त तव्हांखे थान में फाड़े मिली वेंदा अगरि शर्ट रेडीमेड खपेव त शर्टूं बि मिली वेंदव पैंट बि रेडीमेड मिली वेंदव ऐं अगरि नाहे तव्हांखे जीअं आहे त उहो हा पैंट शर्ट पीस जेके पैकेज ठहियल ठुकियल ईंदा आहिनि उहे बि तव्हांखे मिली वेंदा ऐं असांजो रेट बि ॾाढो सही आहे बिल्कुलु होलसेल मार्केट जो आहे त तव्हांखे रेट बि वधीक न लॻाए ऐं घणा पीस वठंदव तव्हांखे कंसेशन बि मिली वेंदी वीह परसंट डिस्काउंट बि मिली वेंदो हा होम डिलेवरी बि कंदा आहियूं जे होम डिलेवरी को जेको चवंदो आहे उहो ऑनलाइन ते जाते मोबाइल ते जेको आहे जंहिं में मोकिले सघंदा आहियूं तव्हां ॾिसिजो पर ऑनलाइन सां जेको आहे न कपिड़ो पाण ॾिसी करे वधीक पसंदि ईंदो आहे ऑनलाइन कपिड़े जी कॉलिटी जो पतो न पवंदो आहे रेडीमेड ड्रेसिस आहे हा हा तव्हां तव्हां ईंदव त वधीक पतो पवंदो छो जो क हा कपिड़े जी शइ हूंदी आहे की आनलाइन में ॾिसणु अचे फ़ोटो ॾेखारे फ़ोटो आहे वास्तव में ॾिसण सां कपिड़े जो कलर जो फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे भई कपड़े जी घणियूं ई क्वॉलिटियूं हूंदियूं आहिनि कोई जीअं पंजाह रुपए मीटर वारो आहे सौ वारो बि आहे ॿीं सएं बि आहे मीटर आहे पंज सौ मीटर बि आहे तव्हां कहिड़ी कॉलिटी चाहियो था जा तव्हां रेडीमेड ठहियल ठुकियल पैकेट वठणु चाहियो था गिफ़्ट पैक त उहो उहो बि तव्हांखे मिली वेंदा तव्हां हिकु दफ़ो महिरबानी करे पंहिंजे असांजे दुकान ते तव्हां पधारियो त असांजे वॾा भाॻ ह ब्रांडेड टी शर्ट बि आइन घनि रैमंड जूं हा नंढे नंढनि वॾनि जी सभु सभु हर तरह जो तव्हांखे मालु मिली वेंदो उन जी जॻहि ते तव्हां हिकु दफ़ा असांजे घरु तशरीफ़ रखो असांखे वैराएटी सुठी आहे हिक खां हिकु वैराएटी आहे तव्हां जेकी चवंदव ऐं जेकी न न बि मालु हूंदो त तव्हांखे उहो तव्हांखे घुराए करे ॾींदासे जेको चवंदव अगरि असां वटि न हा लेडीस जा बि अथव लेडीस जा बि रेडीमेड सूट बि आहिनि ऐं ओ पी पीस बि आहिनि ऐं कपिड़ो बि आहे तव्हांखे जहिड़े नमूने जो खपे ओड़े नमूने जो मिली वेंदो तव्हां जेको ऑर्डर कंदव हां असांजो मालु सूरत मां सू सूरत मां ई बि ईंदो आहे पूना मां बि ईंदो आहे गुजरात मां बि ईंदो आहे कई जॻहि खां मालु ईंदो आहे कानपुर मां बि ईंदो आहे दिल्लीअ मां ईंदो आहे घणी जॻहि ते हर वैराएटी अलॻि अलॻि जॻहि तां घुराईंदा आहियूं जेकी शइ जिते मिलंदी आहे हा जेकी शइ जिते जी मशहूरु आहे ऐं असांखे मिलंदी आहे की जीअं चार पैसा असांखे बि बचनि ऐं ग्राहक बि ख़ुशि थिए भई ग्राहक खे बि वधीक म पैसो न ॾियणो पए हिकु दफ़ा ग्राहक ख़ुशि थींदो त ॿीहर ईंदो ॿियनि खे बि ॿुधाईंदो ग्राहक की भई हिन दुकान ते मां आहियां हा लिखनि हा चिकनकारी बी आहे ओ उन जा बि ॾाढा सुठा सुठा कपिड़ा अथव तव्हां वटि हिति असां वटि हा तव्हां हिकु द जी हा कुर्ता बि आहिनि लखनऊ चिकन जा कुर्ता पैजामा बि आहिनि ऐं ड्रैसूं बि आहिनि सूट पीस बि आहिनि जेके तव्हां साड़ियूं बि आहिनि तव्हांखे जेको खपे सभु मिली वेंदो तव्हां आर्डर ख़ाली कयो ऐं पसंदि कयो मालु तव्हांखे घट खां घटि रेट में तव्हांखे ॾींदासे जीअं तव्हां हमेशा असांजे दुकान ते ईंदा ईंदा रहो जी धन्यवाद हरिओम अमां हरिओम